औ बोराइ बुरिफ्राथ' सेंग्रा बै गोदो गोदाय बांसिन मोसा सोलियोमोन मोजां मोन दानिथ' सोलायनाय एसे नुनो मोनदों गोदोनि बायदि गोदोनि बायदि नेमफोरखौनो सोलिफु माब्बाला सोलिला दाना दानिथ' गासैबो सोलायजोब्बाय गोदोनि नेम खान्थि गासैबो गोदो गोदाय बोराय बुरिफ्रासो गोदो सोलियोमोन दा बांसिनानो बिदि दानि मानसिफोरा सोलायनाय नुनो मोनदों आरो दानि जुगाव गोदान गोदान नेम बायदिसिना सोलायबाय गोदो सैथो गोदोनि बोराय जोलैफ्राथ' सैथोजों माबाना सोलियोमोन दानि मानसिफ्रा सोलायजोब्बाय दानि सेंग्राफ्रा दानि बोथोरानो सोलायबाय गोदोनि बायदि नंला आरो गोदो बांसिन माबामोन धोरोम धोरोम धोरोमफोरखौ फालियोमोन गोदोनि मानसिफ्रा सैथो मानसिमोन बोराय बुरै दा सैथोआनो गैया दानि मानसिफ्रा सोलायजोब्बाय